सब तों पैह्लें अ'ऊं तुसेंगी सनान्नी आँ कि अ'ऊं आं जगानू दी रौह्ने आह्ली जेह्का मतलब उधमपुरै बिच गै पौंदा लेकिन उधमपुर साहीं गै डिस्टिक ऐ पर इ'यां जगानू दी रौह्ने आह्ली आं ठीक ऐ जेह्का मतलब स्थान जेह्का ऐ जित्थै मिगी बड़ा जाना मतलब बड़ा जैदा अच्छा लगदा ऐ ओह् ऐ साढ़ा किला तुसें ई पता गै ऐ किले दे अदंर राजे महाराजे रेहियै जंदे ते किन्नियां यादां छोड़ियै जंदे कन्नै जेह्के पत्थरें दे बनाए दे होंदे ओह् अज्जै दे जमाने च कोई बनाई गै नेईं सकदा बस मिकी उ'ऐ चीज अपनी बड़ी अच्छी लगदी ऐ ते मतलब साढ़े घरै आह्ले सनांदे कि दिक्खो उस राजे बिच क्योंकि साढ़े बजुर्ग हे ओह् हून गुजरी दे मरी मुक्की गेदे लेकिन उ'नें ते दिक्खी दियां निं चीजां ओह् सनांदे जि'यां साढ़े मां बब्ब सनांदे कि भाई इ'यां इ'यां साढ़े दादा जी सनांदे हे कि भाई इत्थै राजे औंदे हे इ'यां इ'यां उत्थै इं'दे फ्ही चेले बी औंदे हे बिच्च फिर ओह् राजे जेह्के होंदे हे ओह् जंदे हे जगह जगह जंदे हे मतलब घुम्मने गी साढ़ी जगानू बिच इक बड़ा गर्व मसूस होंदा कि जित्थै अस रौह्न्ने उत्थै कोई राजे महाराजे रेहियै गेदे उठी पैह्लें इक मतलब इस जगह गी दिक्खियै बड़े इक इ'यां सकून जेहा मसूस होंदा कि भाई दिक्खो इन्नियां अच्छियां जगहां साढ़ी जगानू च बी हैन ते मतलब इ'यां दिक्खेआ जा पैह्लें पैह्लें ते ओह् बड़ा अच्छा हा मतलब हून बी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ बड़ियां बड़ियां इमारतां अजें बी हैन लकिन हून केह् कीता कि टाइम मतलब लगदा गेआ ते ओह् कीता उसी स्कूल बनाई ओड़े दा तुसें गी इक बड़ी बड्डी ओह्दी खासियत दस्सां कि जित्थै मतलब अस पढ़े लिखे दे ना ओह् ऐ इक किला ऐ में उस्सै स्कूल पढ़ी दी आं गौरमैंट हाई सकंडरी स्कूल जगानू ऐ उत्थैं पढ़ी दी आं में ते सब तों पैह्लें अस निक्की स्कूलै पढ़दे हे निं ते असें बड़ी होंदी ही के अस भाई बाह्रमीं ञारमी पुजगे ते असें किले पर जाना किला दिक्खना कन्नै असें स्कूल पढ़ना ते बड़ा शौक होंदा ते जेल्लै पुज्जे ग्हारमीं बाह्रमीं ते अस गे उठी दिक्खेआ भाई इन्ना सोह्ना कन्नै जेह्की छब्बी जनबरी होंदी उ'आं ग्राउंड बड़ी बड्डी नुआढी ते इत्थै छब्बी जनबरी होंदी ही मतलब इ'यां बड़ी बड्डी खु'ल्ली जगह् उत्थै उच्ची जेही जगह् उत्थै मतलब किला इन्ना उच्चा के तुस चढ़ियै किले उप्पर चढ़ियै मतलब पूरा तुसें ई उधमपुर लभदा तुस उत्थै फोटो शोटो खिच्ची सकदे मतलब इन्नी सोह्नी ठंड़ी हबा होंदी' कबूतर लभदे किश किश ऐसी चीजां बी हैन जि'नेंगी दिक्खियै में बड़ा इ'यां मतलब मिगी सकून थ्होंदा के भाई एड्डे एड्डे किश बनाए दे होंदे रानियां अस आखने आं इ'यां कुड़ियां इत्थै भाई इत्थै रानियां न्हौंदियां हियां इत्थै एह् होंदा हा मतलब इ'यां बड़ी अच्छी जगह साढ़ी ही ओह् ते हून दिक्खेआ जा तां इक ते ओह् स्कूल ऐ इक ते असें उत्थै शिक्षा ग्रैह्ण कीती दी दो त्रै साल उत्थै रेह् किन्ना मतलब अच्छा लग्गेआ ओह् दिक्खेआ जा तां मेरे आस्तै ओह् चीज जेह्की ऐ ओह् बड़ी मतलब यादगिरी इक ते साढ़ा स्कूल हा स्कूल कोई भलाई सकदा इत्त ते स्कूल हा इक ते किला हा बड्डियां बड्डियां अमारतां लभदियां दिक्खने ई मतलब बड़ा इ'यां गर्व महसूस होंदा कि भाई अस जगानू स्कूल पढ़े जे कोई पुछदा निं मिकी जेल्लै भाई तूं कोह्का स्कूल पढ़ी दी बड़ा गर्व कन्नै सनान्नी के अ'ऊं इस स्कूल पढ़ी ते मेरे आस्तै उ'ऐ प्लेस जेह्की ऐ ओह् जगह् जेह्की ऐ बड़ी जैदा मतलब अच्छी ऐ मेरे आस्तै मिकी उत्थै बार बार जाना जिन्नी बार जाह्गी मिकी उन्नी बार गै बड़ा नंद औंदा उत्थै जाइयै